हा मिस्टर दरयानी साईं हरिओम मां पियो कमल आसनाणी ॻाल्हायां मां हिते गांधीधाम में ऑफिस ठाहिराई आहे त उन जे लाइ मूंखे इलेक्ट्रीकल फिटींग जो कमु करिणो आहे त तव्हांजो रेफरंस मिलियो मुंहिंजे हिकिड़े मित्र खां त ॿुधो आहे तव्हांजी जेके नईं नईं ठाहिराई आहे वाएरींग कयलु आहे उन में मूंखे हाणे उन में इलेक्ट्रीकल अप्लाइंसिस पंखा आहिनि बिजलियूं आहिनि वग़ैरह एसीस ट्यूबलाइट्स वग़ैरह लॻाराइणियूं आहिनि त इहे सभु हा जी जी वाएरींग वाएरींग कयलु आहिनि वाएरींग सभु कयलु आहिनि जेको असां प्लान कयो हुओ त वाएरींग सभिनी जूं करायूं हाणे असांखे इलेक्ट्रीकल अप्लाइंसिस आहिनि इहे सभु लॻाराइणा आइन ऐं तव्हां वटि मूंखे ॿुधण में आहियो किफ़ाइती अघु में मिली वेंदी आहे सभु सामान जी जी जी जी

हा हा हा पंखा पंखा आहिनि मुंहिंजे सम्झो ऑफ़िस में ॿ सेक्शन आहिनि त चारि पंखा लॻंदा ऐं लाइट्स ॿिन्हिनि सेक्शन में मां चयां थो रोशनी हुजे काफ़ी त तव्हांजो छा सजेशन आहे कहिड़ियूं लाइट्स लॻाइजनि फॉल्स सिलींग थियलु आहे जी जी आहे न फॉल्स सिलींग थियलु आहे हा त त असां छा हा छा लाइ ॿ जेके सेक्शन आहिनि असांजा हिकिड़ो हिकिड़ो सेक्शन आहे सम्झो ॿारहं बाए ॿारहं स्क्वेर फीट आहे ऐं ॿियों ॾह बाए ॿारहं त असांजो हिकिड़े पासे उन पासे असांजा चारि माण्हू विहंदा ऐं हिन पासे टे माण्हू विहंदा त त सत माण्हुनि लाइ सभिनि लाइ हिकु कमप्यूटर पॉईंट्स कमप्यूटर पॉईंट्स त लॻियल ई आहिनि उन सां गॾु ॿियां जेके उन जा एडिशनल जेके खपंदो कुझु जी जी ऐं जी हा हा रूम आहे त उन में बि लाइट ऐं एग़्जॉस्ट फैन जी जी जी

जी जी जी जी अछा

बरोब बराबरि बराबरि जी जी जी जी

ठीकु त तव्हां केॾीमहिल अवेलेबल हूंदा त मां पर्सनली अची वञा

बर जी जी बराबरि हा हा बराबरि ऐं एयरकंडीशनर्स बि हूंदा न तव्हां वटि बराबरि हा त ठीकु आहे त मूंखे सभु शयूं हिकु जॻहि ते मिली वेंदियूं अछा अछा ठीकु आहे अछा हा बराबरि बसि बसि इहो ॾाढो सुठो त मूंखे छा आहे अलॻि अलॻि जॻहियुनि ते वञिणो न पए जी ठीकु आहे ठीकु आहे सुठो सुठो त मां कोशिशि कयां थो सुभाणे पणिए में अचांव थो असां पोइ जी जी जी जी ओके

जी जी जी जी थैंक्यू थैंक्यू जी जी थैंक्यू महिरबानी